नमस्कार सर हाँ सर बताएँ क्या हाल चाल है जी जी जी उसमें जी जी जी जी

जी ड्रोन का कैमरा जो सर है वह वह है जो शादी ओदी में मतलब लगता है वह आठ हज़ार का केवल कैमरा ही रहता है फ़िर उसके बाद जी ऊपर से नीचे तक एक घंटा का वीडियो जो है आपको मतलब बनेगा पूरा

नहीं सर वह कैमरा नहीं है लेना पड़ेगा वह हाँ जी जी जी जी जी क्या हर जगह तो वह नहीं ना जा पाएगा हर स्थान पर नहीं सर उसके लिए प्लेस चाहिए और लाइट भी चाहिए रहना चाहिए पूरे जी नार्मल कैमरा सर आठ हज़ार से इस्टाट है और वीडियो क्या वीडियो मिलेगा उसमें आपको फ़िर एलबम के अलग चार्ज हैं तो केवल मतलब आपको वीडियो दे दिया जाएगा वीडियो पेन ड्राइव में दिया जाएगा पूरी जो आपके शादी का है तिलक का है हल्दी का है सबका सब कुछ मिलाकर के आपको वीडियो दे दिया जाएगा जी जी हाँ जब तक आपके घर औरत नहीं दुल्हन नहीं आ जाती है तब तक का मतलब ए रहेगा हाँ ऊ शादी में ही यूज करेंगे सर सिम्पल में पेन ड्राइव में आपको दे दिया जाएगा तो हल्दी को निकाल दिया हल्दी को निकाल करके ओमे हज़ार रुपया कम कर दिया जाए क्योंकि अब वर्कर जाए लेबर जाएगा मेरा तो वह एक दिन का लेता है हज़ार पंद्रह सौ रुपया रात भर जागेगा या जो भी चीज़ तो मैं कहाँ से मेरी बचत होगी तो तो हल्दी हमें वह जी एक दिन यह रहे चाहे दो दिन रहे जो कैमरा का होता है वह चार्ज तो रहेगा सर जी जी ठीक है सर उसके लिए कुछ कम कर दिया जाएगा हज़ार पाँच सौ जी जी जी

पहले मैं कितने बजे जब तक आपकी शादी रहेगी जयमाला व्यवस्था रहेगा आपकी शादी पाँच मिनट में निकल हो जाए तो उसके लिए क्या किया जाएगा सर धन्यवाद